माखासे मेदियाया जोंनि हालामफोराव फैनानै माखासे गामियारिखौ फोरनि आबाद बा सोरबाया फरायनायनि बिथिङाव सोरबाया गेलेनायनि बिथिङाव जाफुंसार जानाय सुबुंफोरनि नख'राव फैनानै मेदिया बा मोगा मोगि लानाय हाबाफारिफोरखौ खालामफैनाय जायो थिग बेबायदिनो माखासे आबादारिफोरनि नख'राव फैनानै आबाद मावनाय मा आबाद मावदों मा आबाद मावनानै बिथाङा आ जौगासार जानो हादों बा फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा मोन्नो हादों बेफोरबायदिनो बादै बिथां मोगा मोगि खालामग्रा सुबुंफोरा फैनानै मोगा मोगि लाफैनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे माने बेबायदिनो फरायनायनि बिथिङाव गोबां बिथिङाव गोबां फरायसाफोर थायो जेरै एम बि बि एस पास जानाय सुबुंफोर थायो आरो लोगोसे बे ए पि एस सि बेफोर पास जानाय सुबुंफोर जोंनि हालामाव दङ बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ फैनानै मोगा मोगि खालामग्रा सुबुंफोरा फैनानै मोगा मोगि लाफैयो माबायदि बेलायाव माबायदि माबायदिहै बेबायदि बिथिङाव उथ्रिसार जानो हाखो माबायदि खस्थ' खालामोमोन बेफोर बायदिनि बादै बिथांमोना सोंनाय फिन्नाय खालामना फैयो आरो माखासे बिफोरनि अनगायैबो माखासे गुबुन गुबन आयदायाव बिथांमोना मोगा मोगि खालामनानै खालामनो फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मेदियायाव रायज्लायजायै मोगा मोगि बा आयदिफोर बेफोरनि बागै गामि गफाफोराव थायो माखासे बुंथावै बा बुंजाथावै बेफोरबायदि माखासे थायो बेफोरबायदि आरो माखासेयाव थाया बेफोरबायदि थानाय माखासे सुबुंफोरा फैनानै बा लिंहरनानै बिथांमोनखौ लिंहरनानै माखासे मोगा मोगिफोरखौ खालामनो हायो नाथाइ माखासेफोरा ससियेल मेदियायाव गेवसारजानायखौ लुगैया बेनि थाखायनो माखासेफोरा दोनखुमानानै थायो आरो माखासेफोरा मोनथिजानो लुबैनानै बा माबाफोर हेफाजाब मोनो खोमा बेफोरबायदि सान्नानै माखासेफोरा मेदियाफोरनि गेजेराव फोरमायनानै लायो आरो मोगा मोगिफोरखौ लानाय जायो